आङो साम' ओंख्रिखौ संनो जोबोद मोजां मोनो आरो जानोबो जोबोद गोथाव मोनो जोंनि बर' मानसिफ्रा साम'जों सबाइ ओंख्रिखौ जानो जोबोद मोजां मोनखायो साम'खौ जोङो दैमायावबो खननानै लायो आरो गावबागावनि फख्रि फख्रिफोरावबो साम'आथ' थायो बेखौ खननानै जों जायो साम'खौ खनखांनानै जोङो दसे सोमनानै दोनो ओमफ्राय सोमनानै बे गाज्रि मैलाखौ थांहो गारनानै ओमफ्राय साम'नि दाखोनखौ गारो गारनानै ओमफ्राय आरो सिखाजों दानो दानखांनानै ओमफ्राय आरो साम'खौ हुयो गोखै होनानै जोङो हुयो हुनानै गोजों खालामनानै माबायो गोजों जाजासे हुयो आरो बेनिफ्राय दसे सोमनानै दोनफिनो जोङो बे साम'नि हाग' माखाया ओंखारनायखौ साफा खालामो आरो ओमफ्राय खनथाम खनब्रैसो सुखां सुखां ओमफ्राय साम'खौ सङो आरो थाव इसे होनानै साम'खो सङो बे एवग्रोयो ओमफ्राय एवनानै आरो उनावहाय खारै होयो खारै ओमफ्राय दै होबाय दै होनानै बेनिफ्राय सबाइखौबो होबाय होनानै बेनिफ्राय बानलु मस्ला सामब्राम गुफुरफोर हायजें बेफोरखौ देनानै होयो बेनिफ्राय संख्रिफोर होबाय बेनि उनाव आरो मुगा दुन्दियाबो होयो साम' ओंख्रियाव ओमफ्राय जाब्रांबो देनानै होयो गोथाव जायो ओमफ्राय बेबायदिनो संनानै साम' ओंख्रिखौ जायो आरो जों साम' ओंख्रिखौ जानो जोबोद मोजां मोनो जों साम' गोलावबो गुसुंबो थायो साम'आ जाबायलै